हम फूल पौधा लगाते हैं तो बहुत दिक़्क़त होता है हमको इलाहाबाद जाना पड़ता है बस से जाते हैं सवेरे तो शाम को आते हैं फिर आके रात भर उसको रख देते हैं उसमें फिर सवेरे से खनके लगाते हैं फिर उसमें पानी डालते हैं उसको अच्छे से देखभाल करते हैं उसमें थोड़ा खाद भी डाल देते हैं इसलिए पौधा जल्दी बड़ा हो जाए फूल पौधा है जैसे अमरूद का पेड़ हो गया ओ भी लाते हैं तो उसको लगा देते हैं उसमें रोज़ पानी भरते हैं तब बड़ा होता है फिर फल फरता है पका फूल है तो उसको बहुत सेवा करना पड़ता है उसको काटना पड़ता है छाँटना पड़ता है उसको अच्छे से देखभाल करना पड़ता है फिर फूलता है बहुत दूर से लाते हैं हम लोग पास में तो है ही नहीं कहाँ से लाएँगे जैसे मोगरा का फूल हुआ गेंदा का हुआ गेंदा का तो लगा देते हैं उसको ज़्यादा नहीं देखभाल करना पड़ता है सबसे ज़्यादा गुलाब का देखभाल करना है गुलाब को उसको हमेशा छाँटना है उसको देखना है कि कहीं से ख़राब ना हो रहा हो उसको अच्छे जगह में लगाओ कि कहीं ख़राब जगह रहेगा तो सूख जाएगा जहीं गंदा पानी जा रहा है ओ जा रहा है तो सूख जाता है उसको सफ़े जगह में रखाना पड़ता है अच्छे से देखभाल करना पड़ता है जितना ही देखभाल अच्छे से करोगे उतना ही जल्दी फूलेगा फूलके अच्छा खुशबू देता है काम देता है हर चीज़ में चाहे जो चीज़ करो उसमें उसका इंतिजा ओ होता है उसको अच्छे से जैसे पूजा करें उसमें भी चढ़ा सकते हैं शादी में काम देता है हर एक चीज़ में काम देता है चाहे झुन गुलाब का ऐसा फूल है उगे